हँ नन्दा दाइ की हालचाल हँ हँ हँ गोपालजी बाजि रहल छी कहलहुँ जे हंँ कहलहुँ जे बहुत दिन भऽ गेलै आब तऽ छओ महिना भऽ गेल छओ महिनाके बकाया अछि अहाँके केम्हर दिस चुबै छै नहि तऽ छतपर छतपर छतपर जे कूड़ा करकट जमा कऽ कऽ रखने हेबै ओहिसँ ओहिमे पानि जमा होइत हेतै नाली ताली साफ कऽ देबै अच्छा तऽ हमरा तऽ समय भेटत तऽ हमरा समय भेटत तऽ हम आबिकऽ देखिए लेब लेकिन एकटा गप छै जे ओ अहाँ ठीक करबा किएक नहि लै छी एखन ठीक करबा लिअ ओ तखन ई बड़का समस्या छै

हँ से हेतै तऽ ओ जे ओ जे हँ अलकतरावला एकटा आबै छै बिछबै लए अलकतरावला बिछा देलासँ जे छै से रुकावट तुरन्त भऽ जाइ छै गाम ताममे ओकरा सब हँ हँ तऽ तऽ सएह जे छै से ओकरे ओकरे प्रयोग करबा लिअ ओ सस्तो अबै छै बेसी महग नहि होइ छै आ ओकरा हिसाब पर्ची लऽ लेब दोकानदारसँ आ लेबर तेबरवला पर्ची हमरा हमरा बता देब आ तकरा माइनस कऽ कऽ हमरा पे कऽ देब से हेतै से हेतै आओर सब ठीक छै हँ हँ हँ पानि तानिके दिक्कत नहि ने छै अच्छा अथी अथी ओ बिजली बिल बिजली बिल जमा कऽ दै छिए टाइमपर हँ नहि तऽ ओ तऽ करैए ने पड़त ओ प्रीपेड छै प्रीपेड छै ओ पे नहि करबै तऽ अपने लाइनमे नहि रहब अन्हारमे रहब हँ तऽ ठीक ठीक ठीक छै कोनो बात नहि छै कोनो बात नहि छै एहनो नहि छै दिक्कत लेकिन अहाँ छओ महिनापर दऽ तऽ दैते ने छिए ठीक छै तऽ ओकरा पहिने ठीक करबा लिअ ठीक ठीक छै बेसी तऽ हेतै फेर काल्हि गप करै छी